अऽ हम अऽ एक जिला के पुलिस ऑफिसर बोलै छियै की कथि समस्या बा

तब अऽ अऽ कितना दिनमे अहाँकेॅं अऽ गाड़ी चो अऽ चोरी हो गेल रहय

तऽ अहाँ अऽ इहाँके कोन

अच्छा तऽ हम अऽ ढुँढ़ै छियै अहाँके बाइक जल्दी अऽ मिल जायत अऽ तऽ तनि ई बताइ कि चारि दिन पहिले अहाँके बाइक चोरी होल रहलैहँ तऽ कोइ इन्फरमेशन अहाँके ने मिललै तऽ आप तऽ अहाँ दुबारा आ रहलीहँ अऽ की पूछे लागी कि हमर गाड़ी कहाँ बा केने हय अच्छा अच्छा पहिले आप तो तऽ इहाँ अऽ अऽ पुलिस स्टेशन मे दुबारा अऽ